आं बेरायनो थांनो लुबैनाय जायगायानो जाहैबाय हिमाचल प्रदेश आरो हिमाचल प्रदेशमोन हिमाचल प्रदेश आरो जम्मु आरो काश्मीर मानो मानोबा मानो होननानै बुङोबा बेफोरबायदि जायगायाव गोबां टुरिष्ट टुरिष्टनि चयस एबा बेरायग्रा जायगाबो दं जेखौ जे जे जेरै फारि बायदियै शिमला हिमाचलनि राजथावनि मानाली जायखौ जों बरफ गोजां बोथोराव बरफाव थायो बरफाव बरफ स्न' स्नाइथिं बायदिसिना खालामनानै जोङो माखासे जोंनि ट्रेभेलनि दिसिसनखौ मेकाप खालामनो हायो ओमफ्राय कुल्लु ओमफ्राय सलान कुल्लु सलान कुल्लु सलान आरो गोबां जायगा जेराव जोङो बेरायनो हायो गोबां बेलेग जायगाफोर दङ बेहाय जोङो जम्मु काश्मीराव जोङो श्रीनगर श्रीनगराव श्रीनगरा जम्मु एन्द काश्मीरनि मोनसे केपिटेल बायदियानो बेयाव जोङो बेरायनो हायो बिनि गोबां रामबानभाग माखासे पार्कफोर दं जायसिफोर समायना आरो बिनि सारावन्दिङानो जोबोद समायना बेफोराव आङो थांनो जोबोद बेयाव आं थांनो जोबोद गोसो आरो बिनिनो सेरावनो बारामुला उरि पाहालगाम सनामार्ग आरो काश्मीरनि मोनसे जोबोर गोसो बे जाबाय दाल लेक जाय हाउस बटनि थाखाय जोबोर फेमास आरो आंनि मोनसे ट्रेभेल लिस्टनि सिन हिसाबै केरेला जायखौ जों ग'ड्स औन कान्ट्रिबो होननाय जायो बेयाव आं थांनो जोबोर गोसो मानोना बिनि जे नेचारेल बिउटि बेयो जोबोद मोजां आरो ना ओमफ्राय बेयाव आङो बिनि फेमास जायगा जेरै इरनाकुल्लाम जायखौ जोङो कची होननाबो मिथियो बांसिन फेमासै जोङो कशी होननानै मिथियो बेनि उनाव आङो बेयाव सबसे मोजां मोनो होनबा मुन्नार टि गार्देन आरो पेरामाइन्ट टि प्लान्त स्टेसन आरो हिल स्टेसन आरो ना हिल स्टेसन बेनि थाखाय मुंदांखा आरो बेनि सेन्ट्रेल रेलवे जन ट्रिभानद्रम जायखौ थिरुभनन्थपुराम होनो बेयाव जोबोद मोजां आरो बेनो आंनि ट्रेभेल देस्टिनेसनस आरो बेयावनो थांनो लुबैनाय जायगा आरो